मेरे लाइफ च जेह्ड़े गोल आ पैह्ले ते मैं एह् सोचेआ हा कि में डान्स आह्ली साइड जाह्गी पर मेरे घरा आह्लें मिगी ओह् मिगी पढ़ाना चांह्दे ने ते मैं बी उं'दे नक्शे कदम च चला दी आं ते ओह्दे करी मेरे पापा ने मिगी आक्खेआ हा कि तूं बीसीए सब्जेक्ट लै ते अग्गें जाइयै बीए एमबीए कर ते मैं बी ओह् ही सोचे दा हून बीसीए करियै इत्थूं ते अग्गें एमबीए च एडमिशन लैनी ते में सोचे दा ऐ कि में कुसै मिगी आईटी कम्पनी च जाब पाना चाह्न्नी आं में एह् नी चांह्दी कि मिगी में अपने सपने पूरे नी करी सकां ते ओह्दे ओह्दे करी गै में आईटी कम्पनी च जाब पाना चांह्दी आं बड़े सारे डिप्लोमे बी मैं सोचे दे न अग्गें करने चाह्गी ते मैं होई करना चाहंन्नी आं में अग्गें डिप्लोमे करां ते अपने अपने आप गी उस कम्पनी दे काबिल बनां ते उत्थै जाब पां जेह्दे जीनू करियै मेरे घर आह्ले गी मेरे उत्तै गर्व मसूस होऐ ते उं'दे नक्शे कदम च में चाह्न्नी आं कि उंदे नक्शे कदम च चलेआं ते में अपने घरैआह्ले ई कदें बी गिल्ट फील नी करां कि उनेंगी लग्गै कि मेरी मेरी जे कुड़ी ऐ ओह् साढ़ी गल्ल जेह्ड़ी ऐ अपना चलांदी ऐ बड़े घरा आह्ले होंदे लेकिन मेरे घर आह्ले एह् एह् नी कैंह्दे कि तू ओह् नी कर ओह् नी कर ठीक ऐ बस उ'नें ओह् अपनी नजरा च मिगी दसदे न कि मिगी स्हेई राय दिन्दे न ते ओह्दे करके में जे उं'दे नक्शे कदमा च में बीसीए सब्जेक्ट लैते मिगी मेरे के पापा मेरे पापा ने मी दस्सेआ हा तू बीसीए लै ते अहें इक भ्राऽ बू जी दा मुड़ा उसी बी दस्सेआ हा बीबीए जां बीसीए लै उनें मिगी पैह्ले बड़ा डिमोटिवेट कीता बड़े लोक बी बीसीए दे अज्जकल जि'यां कोई जम्मू एन्ड काश्मीर च ओह्दा कोई मतलब नेईं ऐ बीसीए ते बड़े कम लोग करदे न कि के इ'त्थै उं'दे ताईं जोबां नेईं होंदियां ते मैं अपने दमाग च सोचेआ ते मैं अपने दमाग च सोच कर एह् ही सब्जेक्ट लैते बीसीए दे ते अग्गें में सोचेआ अपनी प्रोफेशनल डिग्री करां कीते में एमबीए च एमबीए कि ते वेल क्वालीफाइड कालेज तूं में सोचेआ कोई मेरी बस यही इयै गल्ल ऐ कि आईटी कम्पनी च जाब करना चाह्न्नी मेरी अग्गै एह् ही लाइफ दे गोल ऐ बस मेरे एह् लाइफ दे गोल ऐ ते में मेरी एह् ही कोशश रौह्गी कि में अपने सपने पूरे करां अगर में सोचेआ के में आईटी कम्पनी च जाब करनी ते ओह् मेरे सपने पूरे होन ते ओह्दे लेई में दिन रात मेह्नत करगी मैं जिन्ना मेरे तों होगा में उत्थूं ज्यादा करगे करने दी कोशिश करगी ते हून बी में में ट्यू ट्यूशन्स बी दिंदी आं अपने घर च ट्यूशन्स बी दिन्नी आं बच्चें गी अट्ठमी नौमीं आह्लें गी मैं ट्यूशन बी दिन्नी आं हून इस बैल्ले में प्रेक्टिस करै दी कि नालेज बड़दा पढ़ाने कोला नालेज बड़दा ते में इक घन्टा कड्डियै उनेंगी ट्यूशनस दिन्नी आं ते में अपना बी पढ़दी आं रातीं मैं अपना बी रिवाइज करदी आं जे जे मिगी कालेज चों पढाए जंदा एह्दे कालेज दे टी टीचर बड़े शैल ने ते में जे जे ओह् मैनू सिखांदे न ते में ओह् ही घर जाइयै करनी आं ते इस बेल्लै में ट्यूशन व्यूशन कोई नि लगाई क्योंकि मिगी जो कालेज आह्ले पढांदे ते मिगी ओह् अच्छी तरह समझ आंदा में उं'दे रोज उ'नेंगी रिवाइज करियै अपने दिमाग च रक्खनी जां यूट्यूब चा वीडियो दिक्खनी आं उं'दे रिलेटेड यूट्यूब च वीडियो दिक्खनी आं समझदी आं कि कि सब तों मेन चीज एह् ऐ कि कम्पनी आह्ले एह् नी दिखदे कि बंदे ने कुत्थुं तक पढ़ेआ ऐ कुद्धरा उस कोह्की डिग्री ऐ ओह्दे कोल कोह्की नेईं ओह् दिखदे न ऐक्सपीरियंस कि बंदे को बंदे नूं कम्म करना औंदा ऐ नेईं औंदा ऐ ते ताईं करियै में यूट्यूब च फिलहाल वीडियो दिक्खनी आं ते जे जे ओह् सिखांदे ने ते ओह् ओह् करनी आं ते में हून जे सोचेआ में कि इक आईलाइट तों कुछ डिप्लोमे करां ते अपना ऐक्सपीरियंस बनां ते अग्गे जाइयै आईटी कम्पनी च जाब पां